हेल्ल' औ बुंदो औ खोनादों दे खोनादों आच्चा मामोन बुंदो अ नोंसो नोंसो नंगौ आच्चा आच्चा दे अ दे रायज्लाय जागोन दे रायज्लाय जागोन आच्चा आच्चा बुंनो थाङोबाथ' साफ्रोमबो गथ'नि रोंगौथिया एखे नङा सोरबा बिदिनो एसे फोरोंब्लानो गोसोआव थानाय बिदिबो गथ' दङ सोरबाया हाजार नोङो फोरोंग्लिबाय थाबाबो बेखौ गोसोआव लाहोनो हायिबो दङ दा गथ'नि जेनोखि गुनफोर बेफोरखौ जोङो फ्राय बुंनो थाङोब्ला न'खरनि फरिस्थिथिनिफ्रायबो जाबोयो होनना जों बुङो बुंनो हायो जायफोर न'खरनि फरिस्थिथिआ मोजां बा बेयो गुदि माबायावहाय फरायबोनायावहाय माबायदि फरायबोदों बेनि सायाव सोलिबोयो आरो गथ'फोरनि रोंगौथिया दा बे हिसाबै गासैबो गथ'फोरखौ मोजांबो होनजोबजाया गाज्रिबो होनजोबजाया माने मोननैबो क्लासनि गथ' थायो आरोखि

बुंनांसिगोन औ मोजां फोरोंनांसिगोन औ नंगौ नंगौ बेथ' जोंनि दायत्थ' जाहैबाय

औ नाजाथारनांगोन जायखौ बुंदों टिचार इस ए बार्निं केनदेल न' गावखौ बाउसोमनानैब्लाबो जों रोंहोनांगोन जाहैबाय गथ'फोरखौ दे बुंबायथा औ औ औ नंगौ नंगौ साबसिन जायो साबसिन जायो नंगौ नंगौ नंथारगौ नंगौ नंगौ औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ औ नंगौ नाजानोसै नाजानोसै जोंथ' फ्राय गथ'फ्रा गथ'फोरखौ जों मोजां खालामगौ खालामगोन सानखायो जोङो रोङिखौबो जों फोरोंनो सानो जों जा हायो जों बेखौनो गोसो मोदोम होसोमनानै जों फोरोङो दा गथ'फ्रासो सोरबा सोरबाया बिदिनो मा बुंनो गथ'फोरनि माबा आजिखालि मबाइल जुगबो जाहैबाय गथ'फ्रा फ्राइयानो जों मोजां फोरोंबाबो दसेनो बावगारो मबाइल जुगैनो मबाइल नायबाय थायो न'आव फराया अब्लाबो जोङो हाजासे जोङो बेफोरनि गेजेरजोंबाबो जोङो गथ'फोरखौ सोलोंहोनो नाजानांगोन सासे आच्चा दे जागोन दे अके सार दे दे अके थेंक इउ दे